म्हाका ल्हानपणांत म्हाका ल्हानपणांत गावपाची खूब आवड आसली हांव शाळेंनी प्रत्येक कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेतालें म्हाका दुसरो नाल्यार पयलो इनाम सदांच फावो जातालो ही म्हाजी उर्बा सदांच वाडयताली एक दीस अशें जालें की म्हाका इंडियन आयडलान वचपाक दिसलें हांव घरान सांगनासतना ट्रेनीर बसून मुंबय वचपाक गेलें तेन्ना म्हज्या भयणीन म्हाका फोन केलो ताका हांवें खरें खरें सांगलें ताणें घरान सगळ्यांक सांगलें आनी सगळीं म्हजी घरांतली म्हाका रेल्वे स्टेशनार व्हरूंक आयली म्हजें सप्न हें स्वप्नच उरलें म्हाका थंयच्यान इंडियन आयडलाक तांच्यांनी धाडूंक ना पूण हाच्या मुखार म्हाका केन्नाय संद मेळ्ळी हांव हांव निश्चीत वतलें